हेलो सर मैं कुणाल यादव बोल रहा था सर मैंने स्वीगी के माध्यम से आपको कुछ ऑर्डर करा था उसका सर हमने जो पार्सल आते है भईया उनको पता नहीं है सर आपको बता दें कि हम जहाँ रहते थे वहां से हमारा घर चेंज हो चुका है तो जो एड्रेस है सर उसे हमें चेंज करवाना है तो उस एड्रेस को चेंज करवाके हमें वो जो नया पता है उसको ज्ञानदार चौक भोली मोहल्ला पटेल वार्ड कर दीजिए जो भईया आते है उनको हम बता नहीं पाए कुछ कारणवश आए नहीं है वो तो उन्हें बता नहीं पाए तो आप उन्हें बता दीजिए वह पता में चेंज करना है न्यू पता गढ़ी मोहल्ला पटेल वार्ड कर दीजिए और आप जल्द से जल्द पार्सल पहुँचा दिए धन्यवाद सर